जखनी सुर्य उगय छै तखनी फोटो घीचयमे बहुत सुन्दर लागय छै देखइएमे भी अच्छा लागय छै सबकिछु ही अच्छा लागय छै जेना मतलब कतहु कोनो धाम जाइ छै तऽ फोटो भी लै छै देखयमे अच्छा भी लागय छै की फोटो भी सुन्दरसँ सुन्दर लगना चाही देखइएमे बहुत सुन्दर कि राइतो चन्द्रमा उगय छै ओहो फोटो निकलइ छै ओकरो फोटो बहुत सुन्दर अच्छा लागइ छै ई पानिमे जब रहय छै तऽ कतना बढ़ियाँ झलमल झलमल करय छै बहुत सुन्दर फोटो लागय छै की छठे पूजा करय लए जाइ छै चन्द्रमा उगय छै देखइएयोमे भी ठीक लागय छै की फोटो असमानसँ नीचा आबय छै तऽ अच्छा लागय छै देखयमे की केना कए देखय छै लोक कहय छै वाह बहुत सुन्दर छै वीडियो बनबय लै छै सबकिछु देखयमे ठीक लागय छै कतहो जेबय करय छै जे चीज देखय छै तऽ लोग वीडियो बनाकऽ फोटो डालय छै देखयमे बढ़िआँ लागय छै की सबकिछु भी ठीक होना चाही देखइयोमे बहुत सुन्दर लागतइ कि केहेन फोटो छै देखऽ अच्छा लागय छै कतहो भी ककरो भी छै बेटे छै बेटियेके छै ककरो भी फोटो घीच लै छै अच्छा लागय छै वीडियो भी बनबय छै तऽ अच्छा लागय छै सबकोइ सबकिछु भी अच्छा लागय छै कतहो जाइ छै कोनो तीर्थे करय लए धाम जाइ छै तऽ फोटो घीचय छै अच्छा लागय छै वीडियो बनाबय तऽ बहुत सुन्दर लागय छै की करतइ कहिनो तऽ वीडियो बनाकऽ धियापुता अच्छा लागय छै देखयमे बढ़ियेँ लागय छै वीडियो बनाना चाही देखइयोमे बढ़िआँ लागइए छै की अच्छा वीडियो बनेलकइ देखऽ देखयमे बढ़ियेँ लागय छै की कोनो धामे जाइ छै कतहोसँ वीडियो अच्छा आनय छै बनाकए कोनो सत्सङ्गेमे जाइ छै की कतहो कोनो बबे धाम जाइ छै ओतऽसँ फोटो लाबय छै कतना अच्छा लागय छै देखयमे बहुत सुन्दर लागय छै हूँ वाह बहुत देखऽ केहेन बढ़िआँ वीडियो बनलइए केहन अच्छा लागय छै वीडियो देखयमे तऽ देखयमे देखइयोमे ठीक लागय छै तऽ दुइटा लोगो बैठल रहय छै तऽ कहय छै वीडियो बनाइ छै देखऽ देखऽ सबगोटे वीडियो देखय छै तऽ कहय छै बहुत सुन्दर वीडियो छै कतना अच्छा लागय छै लेकिन होना चाही एना वीडियो तए लोग कहय छै हौ की देखतइ लेकिन लेकिन देखना चाही विडियो भी बनाना चाहिये देखना चाहिये देखऽ केना छै आपन देशके फोटो घीचना चाही अपन भगवानके फोटो रखना चाही की देखऽ वीडियो बना ना कए सबकिछु करिकए घरमे रखना चाही आपन भी विडियो बनाना चाही विडियो बनाकऽ देखऽ केना राखय छै देखना चाही सब गोटे कहय छै चलऽ चलऽ फल्लाँ जगह छै तऽ वीडियो बनना छै एना बनाना चाही देखना चाही लोग जाइ छै फारबीसेगंज जेतय कतहो जेतय तऽ आखरी विडियो बनबय छै देखयमे कतना सुन्दर लागय छै कोनो भगवानके भी फोटो घीच कऽ लाबय छै तऽ कतना बढ़िआँ लागय छै लोगो कहय छै देखऽ केहेन बढ़िआँ वीडियो बनलइए भगवान कतहो कतयसँ वीडियो बना कऽ लाबय छै आखरी विडियो बनबय छै ने फेर बनाना भी चाही करना भी चाही सब किछु भी ठीक रखना चाही बढ़ियाँ लागय छै देखयमे सबकिछु बढ़िआँ लागय छै देखाना चाही